हम अपने बाईक को अच्छे से साफ सुथरा रखते हैं हम अपने बाइक्स बाइक को बहुत ही देखभाल करते हैं हम अपने बाइक से बहुत ही लगाव रखते हैं हमारे बाइक बहुत ही अच्छे हैं कॉस्टली है और बढ़िया हैं क्वालिटी के हैं अपने बाइक को बहुत ही मन से रखते हैं क्योंकि वो हमारे पापा खरीद के दिए हैं गिफ्ट में मिला था तो तो उसको हम अब बहुत ही अच्छे से रखते हैं बहुत ही साफ रखते हैं उसको उसको मंथ ही मंथ उसको साफ सफाई करते हैं उसको बहुत ही इसमें रुपया खर्चा करते हैं उसको बढ़िया से धोके रखते हैं पोछ के रखते हैं उसको हम अस्थिर से चलाते हैं और बाइक जो होता है बाइक को जितना अच्छा सा रखिएगा उतना ही अच्छा रहेगा उतना ही ठीक रहेगा और उसमें उतना ही कम खर्चा लगेगा अगर बढ़िया से नहीं रखे तो अगर कोई दूसरे को दिए दूसरे तीसरे को दिए तीसरे कैसे चलाएगा कैसे नहीं चलाएगा उससे थोड़ा दिक्कत हो जाता है इसलिए बाइक को अच्छे से रखने के लिए बहुत ही बहुत ही रुपया खर्चा होता है और रुपया रूपया खर्चा करने में तो अभी बहुत ही दिक्कत होता है क्योंकि पापा पापा कमाते हैं हम तो कमाते नहीं इसीलिए बाइक पापा खरीद के दिए तो पापा के पापा से ही रुपया लेते हैं और पापा से ही रुपया लेके हम बाईक को मेंटेन करते हैं और मेंटेन करने में बहुत ही बहुत ही जो होता है उसमें रुपया लगता है मन्थ ही मन्थ उसको सर्विसिंग कराना पड़ता है उसका ब्रेक चेक करवाना कर पड़ता है उसका कोई चेन कर ठीक करवाना पड़ता है सब कुछ कलच पलेट जैसे होता है मोबील डलवाना पड़ता है सर्विसिंग जैसे सर्विसिंग को कहते हैं सर सर्विसिंग ये सभी आता है कोई नट ढीला है कोई नट बहुत ज़्यादा कसा है कोई कुछ कस किया है इसीलिए बहुत ही अच्छे से किया जाता है बाइक जो होता है बाइक को जितना ही अच्छा सा प्रेरित करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और बाइक से भी सतर्क रहिएगा बाइक के लिए हेलमेट होता है जूता होता है उसका लाइसेंस होता है उसको उसको उसको पॉल्यूशन होता है सब चीज़ें ठीक कराना पड़ता है बाइक जो होता है बाइक को रखने के लिए बाइक को रखने के लिए बहुत ही मेंटेन करना पड़ता है बाइक को मेंटेन में रखेंगे तो आप भी आप भी ठीक रहेंगे बाइक जैसे कि बढ़िया हरदम हर वक्त बढ़िया रखना चाहिए टाइट रखना चाहिए ब्रेक अगर टाइट नहीं रखे तो दिक्कत हो सकता है कभी एक्सीडेंट हो जाता है अगर एकाएक कहीं ब्रेक मारना पड़े तो क्या करेंगे बाइक को इसलिए मेंटेन रखना चाहिए बाइक को बाइक को ब्रेक टाइट रखना चाहिए इसलिए बाइक को मेंटेन रखने में बहुत ही खर्चा होता है और बाइक जो होता है दूसरे को देने के लिए बाइक नहीं होता है जिसका बाइक रहता है वही वही उसी को चलाना चाहिए और बाइक देने में बहुत ही खतरा आता है वो कैसे चलाएगा क्या करेगा अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो मेरे नाम पर है तो हम ही को पुलिस पकड़ेगा उसको नहीं पकड़ेगा जिसका बाइक रहता है उसी को पकड़ता है और बाइक का बाइक को बाइक का बहुत ही कॉस्ट होता है तो इसीलिए थोड़ा पेरेंट्स को पेरेंट्स भी दबाव बनाते हैं दबाव देते हैं के जो दूसरे को बाइक नहीं देने के लिए ऐसे वैसे हम तुम को खरीद के दिए हैं तुम चलाओ हमको काम है तो मत करो तुमको क्या मतलब है दूसरे से ऐसे होता है तो दूसरे को नहीं देने देना चाहिए बाइक को दूसरे को दिक्कत नहीं दूसरे को देगा देगा तो तुम्हीं को दिक्कत होगा इसी में होता है सब कुछ बाइक जो होता है बाइक को अच्छा से अच्छा से चलोने के लिए हमको प्रेरित करना पड़ता है बाइक को बाइक को अच्छा अच्छा से चलाना चाहिए बाइक को धीरे से चलाना चाहिए और हेलमेट हर वक्त पहनना चाहिए बाइक बाइक पे बैठे तो होरन ठीक है बरेक ठीक है चेन ठीक है ये सब भी देखना पड़ता है बाइक को बाइक को अगर बाइक को अगर स्पीड में चलाएँ बाइक जाता है स्पीड एक सौ साठ एक सौ अस्सी बढ़िया गाड़ी लाता है तो बुलेट उलेट लाता है तो बहुत ही लाता है तो उसमें बहुत ही अन्कोफिडेंस जाता है जिसे हम बाइक चला रहे बाइक कोई आदमी चलाए कोई गाड़ी चलाई तो उसको हम कैसे रोकें तो वही मेंटेन रखना पड़ता है इसीलिए बाइक को हम अपने से अपने दिमाग से चलाते हैं साठ पचास ऐसे करके चलाएँगे अस्सी तक चलाएँगे तो हम अपना मेंटेन में रखेंगे हम अपना कांटेक्ट में रखेंगे इसीलिए बाइक को मेंटेन में रखना रखना बहुत ही जरुरी है बाइक बाइक जो होता है सब को सबका विकास भी करता है सब का घटा भी देता है बाइक जो होता है बहुत ही लाभदायक है हानिकारक भी है बाइक अगर कम इस्पीड से चलाएँ तो कोई दिक्कत नहीं अगर विशेष पर इस्पीड से चलाए तो हमको घाटा भी जाएगा एक्सीडेंट भी हो सकता है इसीलिए अगर बाइक चलाते हैं तो सब जगह देखना चौकन्ना रहना पड़ता है बाइक जो होता है बाइक को देखते हुए अपने अपने साहस को भी बढ़िया से रखना पड़ता है क्योंकि हम बाइक पे बैठे हैं अब इतना इस्पीड चलाएँ तो हमको इतना बढ़िया लगेगा इतना हम को हम बाइक चलाएँ तो इतना हम में रहेंगे जो हम रोक सकते हैं इसीलिए बाइक को अच्छा से चलाना चाहिए धन्यवाद